जि'यां कि साढ़ा टॉपिक ऐ मीडिया दे बारे च जेह्ड़ी एह् मीडिया जेह्ड़ी सानूं न्यूज़ां तक्कनें आं अज्ज कल टी वी बगैरा च एह् जादा जादा जेह्ड़े लोग होंदे कम्म कम्म पर वर्कर लाए दे होंदे ऐ जि'यां कि लोकें दी अज्जकल जॉब होंदियां बक्खरियां प्राइवेट यह वो ते मीडिया दी बी जॉब प्राइवेट गै होंदी ऐ ते जेह्ड़े मीडिया च लोग होंदे ऐ एह् अपने मतलब कि जान उप्पर खेढियै इद्धर उद्धर जाइयै म्हल्ले म्हल्ले देश विदेश जाइयै बक्खरी बक्खरियें आं न्यूज़ां कट्ठियां करदे ऐं ते जेह्ड़े न्यूज़ आह्ले रिपोर्टर होंदे नी इ'नें सानूं अपनी जेह्ड़ी कंट्री ऐ जि'न्नें बी हर बक्खरी बक्खरी कंट्री दे बक्खरे बक्खरे न्यूज़ रिपोर्टर होंदे ऐ उ'नें गी सानूं अपना चौथा पिलर आखने आं क्योंकि पैह्ला दूआ त्रीया ते सरकार गै लाई लैओ जि'न्नियां बी ऐं ते जेह्ड़ा एह् जि'यां बी करदे ऐं एह्दे ताहीं उ'नें गी प्रोफेशन चाहिदा कोई चीज़ा दा न्यूज़ा ताहीं ते जिं'दे कोल एह् होंदे न कि चल बगैर डरे बोली ओड़ना यह वो ओह् बंदे करी लैंदे मजे कन्नै ते पिछले गै म्हीनें हाली लाई लैओ इं'दे मुंहां एह्कड़ी जेह्की जॉब ऐ रिस्क बी बड़ा ऐ ते मजा बी बड़ा मजा एह् ऐ कि सैलरी खु'ल्ली थ्होंदी ऐ रिस्क एह् ऐ कि अगर तुं'दा नंबर आइया इद्धर उद्धर जि'यां तुं'दे नै गल्ल सनाना इक पिछले म्हीनें गै साढ़े इद्धर गोले बारूद चला दे हे फायरिंग होआ दी ही इंडिया ते पाकिस्तान दी जंग लग्गी दी ही ते जम्मू कश्मीर च इक टाऊन ऐ अरनिया आर एस पुरा दे अग्गें इत्थें बॉर्डर एरिया लाई लैओ साढ़े इद्धर ग्रांऽ ऐ साढ़े इद्धर पिच्छें बड़ी गोला बारूद सिद्धा कट्ठे कट्ठे त्रीह् त्रीह गोले प'वा दे हे बड़े लोकें ई नुकसान होया अद्धे कोला मते घायल होई गे हे लोग बचैरे लोग बी केह् करै स्यापे बड़े पेदे न सरकारें दे ते पिच्छें जेह् रिपोर्टर आए दे हे बचारे इद्धर जि'यां रिपोर्टिंग खत्म कीती लोग ते इ'यां अपना म्ह्ल्ला छड्डियै जा दे हे उ'नें गी पता हा इद्धर खतरा बड़ा ऐ ते लोग अपना अल्ला म्ह्ल्ला छड्डिये जा दे हे ते रिपोर्टर आए दे हे बचारे इक दो कैमरे कूमरे लेइयै ते ओह् सेट करा दे हे कम्म कि आखा दे हे क्वेच्शन पुच्छा दे हे कनेहा लग्गा दा फलाना टींग दी ते इ'न्ने च गोला बरूद परतियै स्टार्ट होइया ओह् बचैरे इ'न्ने रिस्कै च उ'नें ई कोई जगह् निं लब्भी कु'त्थें छप्पे कु'त्थें नेईं छप्पे फिर उद्धर आंडियें दे अल्ले म्ह्ल्ले आह्ले उ'नें अपने घर बाड़े उ'नें ई ताकि उं'दी जान निं चली जा सच्चें गोली गााली उं'दे उप्पर निं लग्गी जाए ते इ'यां गै होंदा ऐ कि जे कुदै वॉर बूर छिड़ी जंग जुंग छिड़ी दी होऐ ते उ'नें जाना पौंदा कवर करने ताहीं हां जु'त्थें न्यूज़ आह्लें दा फैदा बड़ा ऐ इ'यां नुकसान बी बड़ा ऐ एह् मोए अग्ग लांदे ऐं कदें कदार गलत न्यूज़ देई ओड़दे ताकि सरकारें च लड़ाई लग्गी जाए कदें कदार स्हेई देई ओड़दे हून जि'यां पिच्छलें म्हीनें एह् जेह्ड़ी इलेक्शन च एह् कोई बोला दा हा कांग्रेस जीतनी ऐ कांग्रेस ई ऐ कोई मोदी गी वोट करा दा कोई कुसा गी वोट करा दा आं तूसें सारें सरकारें गी देनी चाहिदी इक इक एह् निं कि इक्को सरकार जि'यां तुसें इस बार मोदी गी बनाई ओड़ेआ मोदी ने केह् कीता मिडिल क्लॉस आह्लें दा सारा चट्ठा बंद करी ओड़े दा बचैरे लोग बी केह् करै ते एह् जेह्ड़े मीडिया आह्ले ऐं एह् जेह्डी चीज़ दस्सने आह्ली होंदी ओह् दसदे गै निं जेह्ड़ी चीज नेईं दस्सने आह्ली होंदी ऐ ओह् दसदे ऐ आं कदें कदार बोलदे ऐं कि पिच्छली बारी जि'यां रेप केस इ'न्ने होआ दे हे मीडिया आह्ले कदें निं दसदे कि आं इत्थें रेप होया एह् होया बंदे गी फांसी करनी चाहिदी यह् वो बस इक दो दिन न्यूज़ लांदे ते बस लोकें दा बी इ'यै इक दो दिन स्टोरियां स्टारियां पानियां न्यूज़ पानी ते निकली जाना लेकिन लोकें गी एह् जेह्ड़ी न्यूज़ दसदे न ते ओह् गौर करना चाहिदा उ'नें दस्सना चाहिदा बोलना चाहिदा इं'दे खलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लैने चाहिदे कि हां भाई अज्ज देश च एह् होया ते होया ते होया केह्ली होया साढ़ी बजह् कन्नै होया अस नागरिक आं देश दे क्योंकि मीडिया दा कम्म होंदा सच्चाई अग्गें आह्नन्नी ते ओह् ते उ'नें ते अपना कम्म ते करना गै करना ऐ उ'नें कुसै चीजै दा डर निं होंदा ते बाकी जेल्लै एह् अपनी चीजां अग्गें आह्नदे ऐ उ'नें केह् ऐ उ'नें ते अपने इक्को कम्म होंदा ऐ कि हां भाई एह् दस्सने आं एह् दस्सने आं दस्सने आं अपने प्रोफेशनल एह मीडिया करने ताहीं बंदे जेह्ड़े बंदे होंदे न रिपोर्टर रपार्टर होंदे इ'नें ई जादा कोला जादा नॉलेज़ होनी चाहिदी हर चीज दी इंग्लिश औनी चाहिदी बड्डी कोला बड्डी डिग्री करनी चाहिदी फिर इ'नें जेह्ड़े एह् जॉब उ'नें गी गै थ्होंदे जेह्ड़े बंदे ओह् थ्होंदा ऐ जेह्ड़े बंदे मतलब कि ओह् पढ़ना लिखना औंदा ऐ बाकी इक चीजां करना आंदियां ऐं उ'नें गी थ्होंदी ऐ जॉब इ'यां थोह्ड़े ना ऐरे गैरे देई ओड़नी ऐ मीडिया दी जॉब ते बड़ी कैंड ऐ मीडिया दी जॉब ते होंदी बड़ी कैंड ऐ ते बाकी जेह्ड़ी इद्धर उद्धर गल्लां ऐ ते इ'यां होंदा ऐ ते बाकी होंदे रौहंदे जेह्ड़े मीडिया ऐ इं'दी इं'दी रिस्पांसिबिलिटी बी इ'यै ऐ कि बाह्रले देश इं'दी सच्चाई आने साढ़े सामने देश च केह् होआ दा केह् चला दा ऐ केह् नेईं चला दा ऐ इं'दा सच्च दस्से साढ़े अक्खीं दे सामने सच्च आह्ने कि हां अज्ज एह् होया देश बिच सानूं केह् कदम लैने चाही दे इ'यै लोकें दे गाइड होंदे ऐ जेह्ड़े लोकें ई दसदे ऐं उ'नें दस्सना चाहिदा लोकें ई कि हां तुं'दी एह् रिस्पांसिबिलिटी ऐ साढ़ी रिस्पांसिबिलिटी ऐ उ'नें ई दस्सना ते तुं'दी रिस्पांसिबिलिटी ऐ कि करनी जां इस चीजा च सुधार आह्नना एह् निं कि तुस बी सरकार उप्पर निर्भर होई जाओ मीडिया आह्ले बी सरकार पर निर्भर होई जाओ जिसलै कि मीडिया आह्ले करदे ऐं पम्प दिंदे ऐ सरकार गी सरकार बी ऐसी होंदियां बचैरी मीडिया चुप्प कराई ओड़दियां ना मीडिया ई बोलन दिंदी ऐ जेह्ड़े मेन टॉपिक होंदे ओह् बंद कराई ओड़दी जि'यां केरला केरला आखा दा इद्धर वेस्ट बंगाल च जोल्लै हून रेप केस होया हा डॉक्टर बचैरी दा मीडिया आह्ली ही जेह्ड़ी ओह् ही